मी ल्हान आसतना म्हणजे चवथी शिकतना आमकां आमच्या मास्तरांनी म्हणजे सरांनी पिकनिकेक येल्ली धब हरवळ्या धबधब्यार थंय त्या धबधब्यार आमी उदक पडटा तें पळोवन पयलीं खूब भुरगीं एक बस भरून गेल्लीं वयतना आमी वयतना आमकां कितेंय खावपाक पाव कितेंय भाजी बिजी म्हणजे चण्यांची अशी आमी करुनूत येल्ली आनी आनी आमी बसीन दवरलेली आनी आमकां आनी आमी सरांक मास्तर म्हण तेन्ना तेंच्यांनी आमकां हरवळ्या येली आनी खूब खंय आडे कडे कितें आसा तेंय बी पयलें पयलीं हरवळेचो धबधबो पयलो खूब थंयसलो परिसर पयलो मजा केली उदकान नाचलीं मस्ती केली आनी मागीर आनी थंय हरवळ्यान रुद्रेश्वराचें देवूळ आसा थंय गेलीं देवाक पांयां पडलीं थंय मातशीं एक दनपार मेरेन आमी काडलें थंयसर एक बरोसो जागो पयलो आनी मागीर आमी तें कितें येल्लें तें खावपाक बसलीं भाजी जावं पाव अशें खावपाक एके हारीन बसली आनी खावपाक बसलीं तें बरें बशेन खावन जेवन आमी थंय सकल धबधब्याचे सकल उदक वयता थंयसर हांत पांय धुले सगलीं आयदनां धुलीं आनी आमी आमी वचपाक गेलें बशीन बसलीं आनी मागीर आमी थंयसून हितूर गेलीं आग्वाद किल्ल्यार किल्लो पोळोपाक आग्वाद किल्लो बरें तें तुका पणजेच्यान अशें हे सायडीन कळंग वेऱ्यां वेऱ्या ते सायडीन बेती वेऱ्या ते सायडीन सायडीसून तशे वयचें पडटा आनी थंयसर गेलीं आनी खूब कितें कितें थंयसर तोप तोपयो हें तें कितें कितें आसलें आनी आमकां आमी खंयी पडत बिडत म्हणोन आमकां मास्तरांनी मातशें सगळ्या भोंवणोक दिना तेंणी मास्तरांनी आमची खूब जबाबदारी घेतली पाडी बांयन थंय कोण झेलीन घातलेले लोक तशें कितें कितें आमी खूब पळयलें आनी आमी तशीत सगळे पोळोन जाल्या नंतर बा बायर सरलीं आनी वेळेर म्हणजे बिचार बिचार वचपाक गेलीं बागा बागा थंयसर सगल्याक पयलें केदो वोगोत एक वरभर असो वेळ काडलो थंय कितें कितें पयलें कोणें आयस्क्रीम खाली कोणें कितें कितें घेवन भुरग्यांनी खाल्ली थंय मजा मस्ती केली परत बसीन बसली आनी आमी तेत थंयसुनूच आमी कळंगूट वचपाक गेलीं कळंगूट खूब मातशें खूब हें कशें आनी हें बागा त्या रस्त्याच्या देगेकूत कळंगूट सगलें खूब वोगोत लागलो आमकां एक दोन वरां काडलीं थंय बरी मजा मस्ती केली आनी